جی ہاں ہم نے اپنے اسکولوں میں بہت ساری کہانیاں سنی ہیں اور اپنے ٹیچر سے بہت سارے بادشاہوں کے بارے میں سنی ہے جس کا ایگزامپل میں ایک دینا چاہوں گی جیسے کہ شاہجہاں وہ بادشاہ تھے اور اس نے اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنائے تھے آگرہ میں اور وہ تاج محل واکعی بہت فیمس ہے اور شاہجہاں اس نے اپنے بیگم کی یاد میں بنائے تھے اور بہت سارے بادساہ ہو گیا اکبر ہو گیا اورنگزیب ہو گئیں یہ سب بھی ہمارے ہندوستان کے مشہور بادشاہ ہیں اور انہوں نے بہت سارے جیسے کہ بہت سارے